हमारे गाँव में सब से अधिक किर्केट खेला जाता है और कबड्डी हो गया खो खो हो गया हॉकी हो गया हाई जम्प हो गया जैसे कि अनेक खेल हमारे गाँव में खेले जाते हैं इधर बहुत बहुत तरीक़े के खेल होते हैं हमारे गाँव में जिनका जो भी आगे पीछे जितने भी आदमी होते हैं वो सब मतलब देखने के लिए बहुत आदमी सब आते हैं टूर्नामेंट हो गया कोई भी खेल होता है हमारे गाँव में बहुत अच्छे तरीक़े से होता है होता है बैट बॉल बैट बॉल नहीं खेलते हैं चाहे कबड्डी हो गया खो खो हो गया हॉकी हो गया जितने भी खेल हैं जैसे लफ्फन डोरी हो गया हाईट एन जम्प हो गया रनिंग हो गया जो भी खेल होता है बहुत करते हैं खेल वेल जितना भी है बहुत इंसान इधर खेलते हैं और किर्केट का इधर मतलब बहुत अधिक मात्रा में है जो बहुत इंसान इधर मतलब आदमी सब खेलते हैं किर्केट अधिकत्तम इधर किर्केट खेला जाता है क्योंकि क्रिकेट हर हर इस्कूल में हर मतलब जहाँ होता है सब जगह उधर खेला जाता है कॉलेज हो गया इस्कूल हो गया कहीं भी हो गया जैसे टूर्नामेंट ही हो गया उस में भी किर्केट अधिकत्तम किर्केट को बहुत आगे तक ले जा रहा है किर्केट बहुत खेला जाता है और फूटबॉल हो गया जैसे कि हम सब खेल खेलते हैं जैसे कि चौड़ी नीति हो गया छुपा छुपाई हो गया और जिस में पकड़ा पकड़ी हो गया ये सब अनेक खेल खेलें जाता है लफ्फन डोरी इत्यादि बहुत जितने भी होते हैं खेल हम सब बहुत खेलते हैं ये सब की व्यवस्था बहुत आगे तक हुआ है और हम सब जहाँ तक के हो हुआ है उस में हम लोग भी किर्केट उक्रेट इस सब में अधिकत्तम जाते हैं खेलने के लिए लिए दूर दूर जाते हैं नौ दस किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर दूर पड़ता है तब पर भी हम लोग जाते हैं खेलने किर्केट हो गया इस सब में मतलब जहाँ भी होता है जब कोई खेल होता है वो खेलने हम लोग ज़रूर जाते हैं कोई भी हो गया पकड़ा पकड़ी हो गया जो यानी कि छुपा छुपाई जो भी होता है वो हर खेला हम लोग अधिकत्तम जाते हैं खेलते हैं इसके बाद आने आते हैं तो इसके बाद फिर ऐसा होता है तो कोई ना कोई हम लोग अवश्य कोई ना कोई खेल जाते हैं खेलने अभी अवश्य जाएंगे इसी सब की व्यवस्था है